हमरा दिशामे पक्षीमे सब पक्षी आबैए सबसँ कोइली पक्षी तऽ बजैत रहैए चूँ चूँ कूँ कूँ कूँ कूँ दिअरको दियरको दिअरको दिअरको बजैत रहैए से बड़ नीक लागैत रहैए सुग्गा रहैए पक्षीमे मैना रहैए सुग्गा रहैए मैना रहैए पक्षीमे तब कहै छी कौआ अइ तब कहै छी करी कार कारा कारा कारी कौआ अइ तब कहै छी से मैना बगरा बगरा बड़ सुन्दर रहैए देखैमे तब कहै छी मु उल्लू रहैए तऽ पक्षीमे बड़ नीक लागैत रहै छै देखैमे तब कहै छी से उल्लू उल्लू रहैए पक्षीमे तब मैना सुग्गा बगरा तोता पक्षीमेसे ईसबके आवाज भोरके चुचुहिआ बजैत रहैए तऽ बड़ नीक लागैत रहैए सुनैमे ईसब बड़ नीक छै सुन्दर लगैत रहै छै बगरा तोता सु तोता बगरा सब चीज नीक लगैत रहैए सुनैमे बुझलिए ने बग बगरा तोता सुग्गा मैना कौआ कार कौआ कोइली बा अथी चुचुहिया ईसब बजैतमे बड़ नीक लागैत रहैए सुनै छी तऽ हमसभ आओर पक्षीमे सएहसब नीक लागैए आओर कि कहब